میں ابیر کے کسٹمر کیئر سے بات کرنا چاہتی ہوں میرا نام عائشہ ہے تو میں آپ کے پاس آپ کی سروس کے لیے شکایت لے کر آئی ہوں ہُوا یہ تھا کہ میں کل میں کل لات کو میں کہی جگہ جانے والی تھی دہلی مجھے وہاں جانا تھا اِس لیے میں نے ایک ابیر بک کیا تھا رات کو جو کہ صُبح دس بجے آ کے مجھے پک اپ کرے گا تو وہ ٹائم پر تو بابِ سید سے مجھے ریلوے اسٹیشن تک لے کر جانا تھا اور میں تیار ہو کر جب میں اگلے دِن صُبح ساڑھے نو بجے میں گئی بابِ سید میں میں نے انتظار کیا اور آیا ابیر آیا نہیں میں نے ایک گھنٹے تک انتظار کیا وہ آیا نہیں اور جس کی وجہ سے میری جو ٹرین دہلی تک کا جو ٹرین تھا وہ میرا مس ہو گیا اور میں جا نہیں پائی تو مجھے اب جو میں نے پیسے دیے ہیں بکنگ کے ٹائم ابیر کی بکنگ کے ٹائم تو مجھے وہ پیسے واپس چاہیے ریفنڈ چاہیے تو اِس کے لیے میں نے آپ سے رابطہ کیا ہے کہ آپ میری اِس میں مدد کریں اور میری رقم کو واپس کریں